عام طور پر ناسک ضلعے میں ماحولیاتی تحفظ اور اقدامات کی زیادہ معلومات مجھے ہے نہیں لیکن پلاسٹک کی کھلی آگ کو روکنے کے لیے مقامی اداروں نے پلاسٹک پر پابندیاں لگائی ہیں تاکہ جلتے ہوئے پلاسٹک کے برتنوں کی زیادہ پیداوار سے بچا جا سکے ماحولیاتی چیلنجوں کا حل کرنے کے لیے مقامی حکومتوں نے آگاہی مہمیں اور تربیتی منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ لوگ ماحول کی حفاظت میں مدد کر سکیں مقامی حکومتوں نے پانی کی حفاظت کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں جوکہ برابر پانی کی تقسیم کمی کا مقابلہ اور پانی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں مقامی حکومتوں نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے عوامی اور پرائیوٹ اداروں کے ساتھ تعاون کر کے مختلف منصوبے چلائے ہیں تاکہ ماحولیاتی اقدامات کو کامیاب بنایا جا سکے ناسک ضلعے میں مقامی حکومتوں نے جنگلوں کی محفوظی اور پودوں کی کارکردگی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ قدرتی وسائل کو محفوظ رکھا جا سکے